جی ہاں کافی سارے ایسے گیجٹ اور ٹول ہیں جسے میں کھانا پکانے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں جیسے کہ گیس کا ہونا گیس سلینڈر کا ہونا گیس اسٹوو کا ہونا اور اسی طرح اگر گیس نہیں ہیں ہمارے پاس تو ہم انڈکشن اس کے لیے انڈکشن ہونا چاہیے آج کل انڈکشن کا بھی رواج کافی بڑھا ہے تو انڈکشن بھی ایک ایسا ٹول ہے جسے کھانا پکانے کے لیے ضروری اس کے ساتھ ساتھ برتن ہونے چاہئیں ہمارے پاس کھانے پکانے کے لیے تو یہی ساری چیزیں ہیں جسے میں کھانا پکانے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں گیجٹس میں